ہیلو میرا نام مجیب رحمٰن ہے اور میں ابھی ہی حال ہی میں اٹھارہ سال کا ہوا ہوں میں واقعی بہت پرجوش ہوں کیونکہ اب میں آخر کار اپنا ڈرائیوی لائسنس حاصل کر سکتا ہوں میں نے سنا ہے کہ مجھے پہلے ٹیسٹ کے لیے سلاٹ بک کرنی ہوگی لیکن مجھے اس کے طریقہ کار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے کیا آپ براہ کرم مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ سلاٹ کیسے بک کرنی ہے جی میں نے اس ویب سائٹ کا نام سنا ہے لیکن میں تھوڑا کنفیوز تھا کیا وہاں جا کر مجھے فوراً سلاٹ مل جاتی ہے او اچھا اور سلاٹ کب اور کیسے ملے گی کیا مجھے فیس بھی ادا کرنی ہوگی سلاٹ بک کرنے کے کرنے سے پہلے بہت بہت شکریہ میں واقعی بہت پرجوش ہوں ٹیسٹ دینے کے لیے بس ایک آخری سوال کیا مجھے کچھ خاص تیاری کرنی چاہیے لرننگ ٹیسٹ کے لیے زبردست آپ کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ میں ابھی ویب سائٹ پر جا کر اپلائی کرتا ہوں